हम मुंडुकसंँ कविता आलेख लिखैत छी कविता हमर आत्मिक होएत अछि जे समाजके कोनो घटना वा व्यक्तिके दूर्दशा आदि पर लिखल जाइत अछि आत्मिक कविताके रचना कालमे आत्मिक चेतनाके हम प्रमुखता दैत छी कोनो सलाह मशविराके बेसी अवसर नहि रहैत अछि मुदा आलेख लेखन लेल क्षेत्रक सर्वेक्षण लोक सबसंँ भेंट कए कऽ ओहिसँ विषय सम्बन्धी पूछ ताछ करब आ फेर एकटा मसौदा तैयार कए कऽ निश्चिंतसंँ आलेखक लेखन कार्य हम सम्पन्न करैत छी एहि क्रममे लोक हमर लेखनकऽ बेसीसंँ बेसी पढ़ए इएह हमर मूल्याङ्कन के उद्देश्य होइत अछि हमरा ई कखनो नहि मोनमे रहैत अछि जे लोक हमरा थपड़ी बजाके खूब प्रोत्साहित करए हमर लिखल आलेख वा कविता लोकके पसीन आबए सैह हमर मूल रूपसंँ मूल्याङ्कनके उद्देश्य होएत अछि